हमारे क्षेत्र में शासन करने वाला मुख्य दल बी जे पी है भारतीय जनता पार्टी है जो कि हमेशा सनातन धर्म से जुड़ी हुई है इस इस पार्टी का विकास बहुत ही बीस साल पूर्व हुआ था बीस साल पूर्व इस के गठन का मुख्य कारण था कि यह पार्टी हमेशा ही धरातल लेबल पर काम करती थी और कमल ना नाथ कि पार्टी को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पार्टी का कोई भी गठन नहीं किया गया हमारे राज्य में इतिहास इन इस पार्टी हमारे राज्य का इतिहास बहुत ही पुराना है भारतीय जनता पार्टी को पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता अस्वीकार नहीं करते थे इस पार्टी ने हमारे देस में धीरे धीरे उन्नति करते हुए हमारे क्षेत्र का विकास किया हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन काल बहुत ही लम्बा चला आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल इसलिए जा लम्बा चला आ रहा है क्योंकि यह पार्टी हमारे क्षेत्र का निरंतर विकास करते आ रही है और हमेशा ही इस पार्टी को हम चुनाव में मुद्दा बनाते हुए अपने दल को घटकों का ध्यान में रखते हुए इस दल का नेता चुन कर लाते हैं हमारे राज्य का इतिहास बीजेपी पार्टी के इतिहास बहोत ही पुराना है कांग्रेस पार्टी के नेता कोई काम नहीं कर पाते थे इसलिए बी जे पी पार्टी का नेता हमारे राज्य में चुनकर आता है